मूंखे नंढिपण खां पेंटिंग करण जो ऐं काड ठाहिण जो जामु शौक़ु आहे मां नंढिपण खां जंहिंजो बि मुंहिंजे घर में बडे बडे हुजे थो ऐं मुंहिंजे दोस्तनि में बि कंहिंजो बडे हुजे थो त मां हुननि सभिनि खे पेंटिंग गिफ्ट कंदो आहियां ऐं ग्रीटिंग काड बि ठाहींदो आयां ग्रीटिंग काड मां डेकोरेट कंदो आहियां हुन ते तरह तरह जा सीक्वेंस हणंदो आहियां जंहिंजी बि एनिवर्सरी हुजे थी मां हुन ते लिखंदो आहियां हैप्पी एनिवर्सरी ऐं जंहिंजो बि बडे हुजे थो त हुन ते लिखो लिखंदो आहियां हैप्पी बडे टू यू ऐं हुनखे स्केच पेन सां ऐं सीक्वेस सां डेकोरेट कंदो आहियां हुन ते ड्राइंग कंदो आहियां ऐं पेंटिंग ठाहिण जो मूंखे जाम शौक़ु आहे मां जामु सारी पेंटिंग ठाहे करे पंहिंजे घर जे दिवाल ते हणंदो आहियां ऐं मुंहिंजो हिकु कमिरो आहे हुन ते मुंहिंजी पेंटिंग्स लॻियलु आहे ऐं उहो रूम जामु सुठो लॻंदो आहे मुंहिंजो काड ऐं पेंटिंग करण जो जाम शौक़ु आहे ऐं मां जॾहिं बि काड ॾींदो आहियां साम्हूं वारे खे उहो जाम ख़ुशि था थिए